हम कोई सरकारी हमको हम कोई सरकारी ऐप नहीं यूज़ कर नहीं इस्तेमाल करते हैं लेकिन जो हम जो हमको और ऐप है जैसे और ई इस्तेमाल करते हैं सरकार सरकार के सरकार के द्वारा हमको राशन मिलता है वो हम राशन पाते हैं वो सरकार और जो हमको सरकार से कुछ जो सुविधाएँ दे गईं दी गई हैं उसमें से हम राशन पाते हैं और ओ कौनो और सरकारी आवास हमको की सुविधा हमको कालोनी की सुविधा हमको उपलब्ध नहीं है सरकार और सरकार के द्वारा हमसे हमको बहुत सी सुविधाएँ दी गई हैं जिसमें से हम कुछ ही सुविधाओं का लाभ उठा पाते हैं और सरकार हमारे लिए बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ कर रही है कर रही है और सरकारी और और बहुत बहुत कुछ कर रही है और इसके आज आज हमारे हमारे जीवन में टेक्नो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हमारे हमारे जीवन में चाहे हम जिस कोने में हों चाहे जहाँ हों हम जो चाहें वो सुविधा उस सुविधा का हम लाभ उठा पर वो उठा सकते हैं अ जैसे उठा सकते हैं जैसे हमको किसी किसी कहीं से हमको पैसा मंगवाना हो किसी के खाते में पैसे को ट्रांसफर करना हो या हमको ऑनलाइन खाना मंगवाना हो या हमको ऑनलाइन किसी सरकारी किसी सुविधा का लाभ उठाना हो जैसे सरकार कोई कोई भी सरकार सरकारी कामों में हमको ऑनलाइन फ़ॉर्म भरना हो रेलवे टिकट का इंतज़ाम करना हो कहीं से फ़ेस टू फ़ेस बात करनी हो हमारे जीवन में बहुत सब कुछ टेक्नोलॉजी के सिवा हमको कुछ भी कोई भी चीज़ की हमको दिक्कत नहीं है और हमको जन सेवा और उनसे बहुत समूह में फ़ॉर्म को भरवा सकते हैं और हमारे जो वो हैं हम बहुत से उसका ऑनलाइन खाना भी मंगवा सकते हैं और ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं हर क्षेत्र में हमारे टेक्नोलॉजी का इतना विकास बहुत तेज़ी से बढ़ गया है रेलवे टिकट का इंतज़ाम करना हुआ घर पे बैठे बैठे हम रेलवे टिकट हो या हवाई जहाज हो या बस कहीं जाना हो सारा सुविधा हमार हमारा जो है ऑनलाइन इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है और इसके बारे में हम जितना भी शब्द बोलें उतना भी कम है टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत अत्यंत उपयोगी है टेक्नोलॉजी के बिना अब जैसे मोबाइल में किसी भी चीज़ को हमको देखना हुआ तुरंत हम उसको अपने घर बैठे ही मोबाइल को हमको उसको हम देख सकते हैं सुन सकते हैं पढ़ सकते हैं जैसे कहीं भी कोई भी घटना घटी हो उसको हम समाचार माध्यम के लो सब उसको देख सुन कर और अच्छी तरह से हम उसको देख सकते हैं आज कल तरह तरह की चीजें हम लोग हमको देखने को मिलती है चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो चाहे जिस क्षेत्र में हो हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे लिए बहुत ही अं अत्यंत उपयोगी बना हुआ है हम इसके बिना कोई भी काम हमारा अधूरा है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही आगे बहुत तेज़ी से विकास हमारा देश जो है विकास कर रहा है इसके लिए हम बहुत ही जितने कम समय में जो चीज़ हमको चाहिए उतने कम समय में हम उसको प्राप्त कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी के बिना हमारे जीवन में की में कुछ भी नहीं है इसके लिए हमारे बहुत बहुत बड़ी मुश्किल को आसान बना देती है चाहे इस्कूल में हो या कॉलेज में हो या कहीं भी हो इसके इसके अब सारे काम जो है ऑनलाइन होने लगे हैं चाहे खाना मंगवाना हो या हमको कहीं से शॉपिंग करनी हो या फिर या या किसी अन्य क्षेत्र में हम इसको ले सकते हैं या कुछ भी हमको प्राप्त करना हो तो इसके बिना हम नहीं कर सकते हैं